नमस्कार आज हम बात करने वाले हैं अपने क्षेत्र के हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स नर्स की मुश्किलों के बारे में आज हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा काफ़ी हद तक सुधरी है लेकिन हमारे क्षेत्र के आशा वर्कर्स नर्स ए एन एम इन सब की स्थिति में पहले से थोड़ा सा ज़्यादा सुधार देखा गया है लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके आगमन प्रस्थान और जहाँ पर इनका कार्य क्षेत्र हो वहाँ पर ये आसानी से और सुगमता पूर्वक पहुँच सके इनके समय पर वेतंस और बाकि सुविधाएँ इनको मिल सके ताकि ये और अपने पूरे पोटेंशियल के साथ हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निराकरण कर सकें अगर इन सब लोगों पर सरकार का ध्यान नहीं रहा इन्हें नहीं देखा गया तो इनको अपने काम में मन नहीं लगेगा और ये अपना काम सौ प्रतिशत योगदान के साथ नहीं कर पाएँगे और हमारे क्षेत्र की जितनी भी गरीब जनता है और उनकी जो भी स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्याएँ हैं उनका निराकरण सही तरीके से और सही समय पर नहीं हो सकेगा इसके लिए उनके रहन सहन इनके वेतन इनकी और सारी सुविधाओं का ध्यान तो रखा जाना चाहिए साथ ही हमारे इधर के जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी ढांचा उनकी क्वालिटी को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है अस्पताल को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं जैसे साफ सफाई की समस्या इसकी निराकरण के लिए सफाई कर्मियों का समुचित व्यवस्था हो सफाई समय पर हो सके उसमें जो मरीज जाते हैं उनकी देखभाल सही ढंग से हो सके उनके साफ सफाई का ध्यान रखा जा सके उनके बेड का उनके कपड़ों का उनके खानपान का इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए इससे हमारे स्वास्थ्य प्रभावित होने से बच जाते हैं और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल पाता है अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी नर्सों की कमी आशा वर्कर्स की कुछ कमी सफाई कर्मियों की कमी को अभिलंब दूर किया जाना चाहिए जिससे हमारे समाज की स्वास्थ्य सुविधाओं प्रभावित न हो सकें अतः इसमें हमारी सरकार की काफ़ी योगदान रहेगी क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर स्थिति किसी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र की खराब होती है तो वो सरकारी संस्थाओं की इसीलिए इसकी देखभाल नियमित तरीके से नियमित समय पर और अच्छे ढंग से की जानी चाहिए जिससे हमारे स्वास्थ्य सुविधा में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो सके अतः इसके लिए हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जिस क्षेत्र में भी रहते हैं और वहाँ पर किसी भी प्रकार की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र हों उनकी देखभाल उन्हें ही करनी चाहिए उनमें किसी प्रकार का तोड़ फोड़ ना हो किसी प्रकार के कोई भी असामाजिक तत्व उसको नुकसान ना पहुँचाए उसके बुनियादी ढांचे को ना बिगाड़े उनके इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित न करें इन सब चीज़ों का ध्यान हमारे समाज के द्वारा रखा जाना चाहिए जिससे और पोटेंशियल के साथ हमारे स्वास्थ्य वर्कर डॉक्टर्स उसमें काम कर सकें थैंक यू